हेल्ल' सोर जाखो बर्थ'मानथ' बोथोरा मोजां फै फैजायो माबा खामानियाव फैनांगौमोन दाथ' आरो अखा अखा बोथोरा गैला खम जाबाय फैजागोन आरो दिनखौ नायनानै बारा हायो औ माने हाब्रु जायो लामाफोरा बे गामि भिथोराव हाबोबाथ' बिदिनो हाब्रु दैब्रु जायो अबेबा अबेबा गामियाव आरो लामा मोजांब्लाथ' मोजांसै खुयो खुनायालाय बे दै जिं जिं इसे दै खाथिफ्राव इसे बांसिन खुयो आरो मानि दैनि खफ' माबाजों इसे बारा जानो नागिरो माबा खुवा खुनाया दङ दङ खाथियाव दङ ओइ मथा मथि देर दुइ किल'मिटारनि गोजानाव दं आरो बानायो औ बानायो पिकनिक जायो

ओहो हाया बे जानुवारियावनो माबा जाखायो ना पिकनिक जायो

खुयो औ औ फैबानो जाबाय

औ दे दे मोजां औ औ मोजां गाज्रि खबर लाहरग्रोबानो जाबाय जायगाफ्रा औ औ औ दे दे औ औ दे जागोन दे